अॻे जा डांस ॾाढा सुठा हूंदा हुया धीरे धीरे अदब में नचंदा पर्दे में नचंदा हुया और हाणे हिकु त लटनि जो बि तरीक़ो नयो अची वियो नंढा नंढा पाईंदा आहिनि और थोरी अश्लीलता अची वई आहे अॻे अदब में और सुठा कपिड़ा बि पाईंदा हुआ इहो ई डांस में बदिलाव अची रहियो आहे